शिमलेचो म्हाजो टूर खुबूच बरो जालो पूण जेन्ना म्हाका टॉयलेटीन वचपाक जाय आशिल्लें तेन्ना मातसो बस थांबोवपाक त्रास जालो तशेंच पॅट्रोल घालपा गेली कडेन खंयतरी गाडी थांबताली तेन्ना आमी टॉयलेटीक वचून येतालीं